मोबे माइयाथ' दाथ' दैलां जाबाय माय बोराय दंनायालाय दंमोन मा माइ नांगौ ए बिसिबां नांगौ माइखौलाय ए दे माबाबा एसे सानदुं दुंबा लांफैदो दामफ्रा एसे एसे माबाथार दा दाम गोसाथार नयस' थाखा मनाव बे एखमबा बिदिनो फोराननायफ्राव थानायफोर थायो दे एसे खमायजागोन बे फनसास थाखासो औ नों बिसि बुरजा लांगोन होनदोंमोनलाय

दे जागोन बे उनाव मोनसे माबा दाथ' माइ बोरायसो नालाय मायाबो बरन जोबनांगौ जाहैबाय बाख्रिनिफ्राय देनां माइ गोरलै सोनो मानो सानदुं दुंबा एसे नायजागोन बे दामफ्रा बिदि

औ लांफैबा एसे खमायजागोन बे माइया दा जोंनाव रनजित जों फुल फाख्रिजों दङ मोननैखौबो लाङोना मायो एसे एसे दामा एसे आलदा आलदा जागोन दामा एसे आलदा आलदा जागोन औ फुल फाख्रिया एसे दामा गोसासिनबावसो एक हाजार मोनदोंमोनहाय दाखालि दे एकस' सो खमायसै फुल फाख्रिखौ औ बोरायबो जाकाबाय दोनजाखालाबो रनजितखौ रनजितखौ नयस होनदोंमोन आङो आदसनि हरसां एकस एकस खमायनसां मनाव औ बिदिनो फानगा फानगासिनो बिदिनो फानगासिनोखा जोंहा आयु खमद्रायो हाय एसे जोंकौबो अननांगोनना जोंहाबो हाजिरा मुजिरा होनानै गायनाय माइ फाननानै होखङाबानो जायाबा आं एकस' खमायबायना रनजित खौबो फुल फाख्रिखौबो एकस' एकस' खमायजोबबाय माबाबा लांफैनो गोसोबा सानदुं दुंबा लांफैदो औ दे औ लांफैबानो जाबाय बस्था लाखानानै फैखा बस्थाफ्रा न'आव बस्था गैया ना

नागिरनानै लाबोकादो बसथाफ्रा गासिबो

दे होनबालाय बिस मिनिट